जी मैम कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं

जी आपका माल यहाँ से हमने भिजवा दिया है आपका चार पाँच दिन में पहुँच जाएगा जी आपका टोटल बिल हुआ है एक हज़ार रुपए का और आपकी जो मेडीशिंस हैं दवाइयाँ हैं वो हैं ब्रूफेन है एक आई वी जेन आई वी एक्वेरा है जिनटेक है और पैरासिटामॉल है जी हमारे पास सारी दवाइयाँ अवेलेवल हैं आप चाहें तो मंगा सकते हैं और हमारे यहाँ अभी कुछ दिन के लिए डिस्काउंट भी चल रहे हैं जी हमारे यहाँ जो पाँच सौ रुपए पे हर हर पाँच सौ रुपए की जो डिलीवरी है उस पर ट्वेंटी ट्वेंटी पर्सेन्ट बीस पर्सेन्ट का डिस्काउंट है आप चाहें तो मंगा सकते हैं ये छूट हमारी दस से पन्द्रह दिन तक चलेगी ये अभी कुछ इस्पेशल उपलक्ष्य था उसमें दिया है ये छूट वैसे तो बहुत कम होती है लेकिन अभी आप मंगाना चाहो तो अभी आपको छूट के साथ मिल जाएंगी आप ऑडर कर सकते हो नहीं जो एक्सपाइरी डेट है सबकी वो बहुत लंबी है आप चाहें तो रखे बिना यूज़ कर सकते हैं बाद में

जी आपको इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल के लिए लंबे समय तक ही मिलेगी उनकी जो समापन तिथि है बहुत लंबी है ओके